पयलीं शेतां निवळ करी हातीन खंटाले बी हातीन पयलीं मशीन बी कांय न्हयलें आनी आतां मशीन येयलें सगळें खणोवप बी पयलींच जाता न्हयलें आनी तें बरें जातालें आनी सारें बी पयलीं वापरना हायलें जमनीचेंच किदें सारें आहा तें वापरतालें आतां आर्टिफिशियल सारें वापरता आनी शेतांत तें रोपणी कापणी बी ती हातीन मेन पावर वापरून करी आतां तशें ना आतां सगळें लोकां कडेन जायकूय ना आतां लोकालें आरोग्य बरें ना आतां लिवप सगळे मशिनाचे कापणीन सगळे मशिनाचे त्या अर्द आमकां कळना पूण त्या वर्धा पिड्ड्यारूय जाता कापता आसतना मळटा आसून कितली पिड्ड्यार जावन पिठू जावन वयता तें आमकां कळना पयलीं तशें ना हें पयलीं सगळें हातीन गरी मनीस मॅन पावरूय पयलीं बरो आशिल्लो लोकांनी आरोग्य ताका लागून लोक काम करता म्हणून आरोग्यूय लोकांक बरें हें आतां आमच्या लोकांच्या शेतां बी करूं जायना आतां सगळें मशिनाचे करतात आतां सगळें ट्रॅडिशनल जाल्लें आहा सगळें फार्मींग सगळें तुका मशिनाचें आनी सगळें आतां आर्टिफिशल सगळें सारें बीन सगळें भाजी पालो सगळें आतां आमकां भाजीपाल्या बी सगळें आतां वखद मारतात आनी सगळें सारें बी सगळें आर्टिफिशल पयलीं सारें बी तसलें न्हयलें आनी पयलीं आतां खुदां गांवठी थोडीं भाजी तुका खंय गांवटे गांवटे एरयेर वयता ती खावपा खूद फॉर एग्जाम्पल भेंडे बीन भाजी ती बरी लागता भेणे तांबडी भाजी ही गांवठी सारें मारी नासता करता ती खावपा सुद्दां बरी लागता वाल बीन आनी आतां भायले पय भायले हाडटा भायले म्हणटा बरें म्हणून सवाय म्हणटा काने भाजी भेंडे हे सगळें तुमीच कंबायन करा आनी पळया गांवठी कशी भाजी लागता आनी हें सारें बेरे मारलें भायली विकती कशी लागता ती आमची रुची आसता गोवान गोंयची गोंयान वयता तें सगळें रुची लागता आमचें वाल तांदूक भाजी तांबडी भेंडे आमची ती भाजी म्हणजे गोड लागता आनी खावपा रुची लागता तशी तुका भायले हाडटा आमी ती लागना भायले आनी गोवन आनी भायले म्हण सगळें कामां खूब फरक आहा तर तुमी पळयात चॅक करा न्ही आतां सगळें कमी जालां आतां आमी सगळें भायलें हाडटात किद्या गोंयकार सूशेगाद मनीस जाल्या गोंयकाराक कांयत करूं नाका आतां किदें म्हणटा तें आयतें मेळटा तें गोंयकार सुशेगाद गोंयकार आतां म्हणूच जाल्ले हांव गोश्टी आळशी जालो एक नंबर गोंयकार पयली तशें न्हयल्ले खूब कश्ट करी चार आवटांत ते भाडे शेतां वयताले पयलीं पयलीं म्हळ्यार आमी सुद्दां म्हाजे टायमार हितां इवन म्हाजो भाव जो शेतां कामां वचोन मागीर शेतां काम करून मागीर आपलें कामां वयतालें जो आमी सुटी बी आसता दिवाळे बी आमी शेतां वयतालीं किदें आमकां तें मागीर दिवाळे नातलां सुटी जाल्या मागीर गॅदरींग आसतालें तेन्ना कपडे जाय म्हणून आमी कश्ट करताले आमी शेतां वयताले आटवी आसतना सातवी आसतना सुटी आसता तेन्ना आमी शेतां बी काम करूं हाप मागीर तें कपडे शिवप भायर आतां मनशां जाय तितलें मेळटा न्ही सगळें मनशाकूय भुरग्यांकूय त्रास करपा लागून आनी आतां सगळें बायलें हाता म्हणून चड आरोग्य बरें ना जाता आमचें सदां वटोन आनी पयलीं कामूय करतालो मनीस आनी हेल्दी आयलो